अभी हाल हाल में हमने एक जाकिट लिया वो जाकिट पहनने में बहुत अच्छा लगता है और कहीं जाने पर भी उससे ठंड नहीं लगती वो जाकिट बहुत बढ़िया है और देखने में भी अच्छा लगता है वो जाकिट का कपड़ा बहुत मोटा है और कहीं पर भी जाने में उसको पहन कर भी जा सकते हैं जाकिट जाकिट को देख कर लोगों के मन में बहुत अच्छाई समझ में आती है जाकिट में जेब बगल में जेब है और चेन वाला जाकिट है औ जाकिट काला कलर का है जाकिट को देख कर लोग कहते हैं ये जाकिट कहाँ से लिए हो जाकिट का एक भी चीज़ अलग नहीं लगता जाकिट में कम से कम पाँच छः चैने हैं जाकिट कहीं भी पहन कर जाने में ठंड नहीं लगती और इस जाकिट से हमारा सारा ठंड कट गया जाकिट बहुत सुंदर लगता है और जाकिट का सुंदरता बहुत अच्छा है